ہوں ہلو جی ہم شعیب بول رہے ہیں بتائیے جی ہم لینڈ بروکر ہیں جی لکھنؤ آؤٹر پہ کس جگہ جی ہم دکھا دیں گے لیکن گُومتی نگر میں ہمارا پلاٹ ہے وہاں پر کیا بولتے اُس کا بھبھوتی کھنڈ آپ دیکھے ہوں گے جی جی ہمارا یہاں پر ہماری کچھ زمینیں ہیں ہم وہاں پر سیل کر رہے ہیں کتنا چاہیے تھا آپ کو اچھا ایک ہزار

جی ملنا تو آپ کو پھر بھی کیا رینج میں چاہیے مطلب کیا ریٹ میں چاہیے کچھ آپ بتا اچھا چلیے وہاں پہ جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پلاٹ ہے ہمارے پاس ساڑھے چھ ہزار روپئے اسکوائر فٹ جی تو ہم وہاں پر آپ کو دکھائیں گے وہ وہ دہیا روڈ ہے جی نہیں فرنٹ سائڈ پہ تو آپ کو نہیں مل پائے گی تھوڑا اندر جا کر کے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی ایسا ایسی چیز ہم آپ کو دکھائیں گے ایسی زمین دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے لیکن بٹ آپ اپنا بجٹ بتا دیں گے تو اُس اُس حساب سے ہم آپ کو پلاؤٹ دکھائیں آپ کو بھی تو آپ کب تک کو آپ کب تک آپ کو دیکھنا ہوگا

جی جیسا ہوتا ہے ہم آپ کو جو ہے کل فون کرتے ہیں لم سم آپ کو تین بجے تک یہ فون کرتے ہیں ہم آپ کو جی پھر کرتے ہیں ہم آپ کو ٹھیک ہے بہتر ہے ٹھیک ٹھیک